हैलो हांजी हून में गल्ल करां अपने पिंड दी ते साढ़े पिंड बिच बॉलीबॉल होई गेआ फुटबॉल होई गेआ बैटबॉल होई गेआ गुल्ली डंडा होई गेआ मतलब की सारी गेमां खेल्लदे न बांटे होई गे ताश होई गेई और खो खो होई गेई मतलब की जुल्ले जेह्ड़ी जुल्लै जेह्ड़ा मौका लग्गेआ ओह्ड़ी गेम खेल लैन्ने होन्ने असीं की जादै क्रेज ते बैट बॉल होई गेआ बॉलीबॉल होई गेआ एह्दे जादै क्रेज ऐ पर जेह्ड़े थोह्ड़े बड्डे न मुढ़े मतलव कि पंजी छब्बी ओह् ओह् ताश तुश बी खेल्लदे न बाकी जैदा ते इयै बैट बॉल होई गेआ फुटबॉल बी खेल्लदे न मुढ़े स्कूल ऐ साढ़ा उद्धर गौरमेंट ओह्दे अंदर ग्राऊंड ऐ थोह्ड़ा जेहा जिन्ना बी ऐ मतबलब कि साढ़े ठीक ऐ ओह्दे च गै अस बॉलीबॉल खेल्लने होन्ने बैट बॉल वी खेल्लने होन्ने कदें कतैं फुटबॉल बी उत्थें गै खेल्लने होन्ने बांटे बी उत्थै खेल्लने होन्ने ते ओह्दे बाद गुल्ली डंडा होई गेआ जेल्लै अस लौह्के होंदे हे उसलै ते मतलव की स्टैपू बगैरा पूरा खेल्लदे हे बड़ा किछ खेल्लदे हे अपना बचपन हा साढ़े इत्थे ते मुढ़े ओह्बी खेल्लदे हे गुत्ती बनाइयै बड़े पैसे होंदी ना ओह्दे कन्नै खेलदे गुत्ती च पेई गेआ भाई ओह् लेई गेआ और पत्ते होई गे जेह्ड़े मतलब की ओह् होंदे न रैसलर रुसलर होंदे न ओह् उंदे पत्ते बने दे होंदे न द रॉक होई गेआ ग्रेट खली न और बगैरा रोमन रेन्स होई गेआ एह् मतलब कि इंदे पत्ते बने दे होंदे न ते ओह् खेल्लदे न मतलब की जेह्ड़ा साढ़ा पैह्ला लफ्ज होइया ढ होई गेआ टी बनी जा ते खरीदग की कोई हट्टी आह्ला आह्ग ते चलदे गे चलदे गे ते जेल्लै सेम सेम आई जान फिर चुक्की लैने की आं भाई उस बंदे नै चुक्की लै न ओह्दे बनिये पत्ते सारे गै और फिर ओह् इक ओह् होंदा ऐ खिद्धु ओह्बी खेल्लदे न और अजकल्ल ते मतलब कि हून साढ़े पिंड मुढ़े घट्ट न ते मतलब की गेमां हून घट्ट गै चला दि'यां न ते अजकल्ल जैदा बॉलीबॉल दा जोर ऐ कन्नै बैट बॉल दा जैदा जोर ऐ ते कदें दपैह्रीं कोई कम्म नेईं लब्भा दा होई ते खेल्ली लैन्ने मुढ़े बान्टे खेल्लदे ते हून बान्टे दी ब्हाऽ चला दी साढ़े इद्धर बान्टे खेल्ला दे होंदे मुढ़े चोट तंगा ते चले चोट तंगा नेईं तां फिर ओह्दे बाद ओह् बी गुल्ली डंडा ते गुल्ली डंडा खेल्लने दा बड़ा मजा होंदा ना ओह् जिन्ने जिन्ने खेल्ली होग ओह् उऐ बंदा सनाई सकदा किन्ना मजा औंदा गुल्ली डंडा खेल्लने दा और ओह्दे बाद और कोई गेम ते ऐ निं ऐ साढ़े इद्धर ते केह् पता होऐ मिगी चेत्ता निं आवा दी होऐ में ना खेले दी होऐ

फुटबॉल वी होई गेआ बॉस्केटबॉल वी होई गेआ बॉस्केटबॉल साढ़े इद्धर हैनी खेल्लदे हैन क्युंकि साढ़े इद्धर स्टेडियम निं ना ऐ स्टेडियम चाहिदा लाग्गे भागे फिर बंदा सारियां गेमां खेल्ली लैंदा बॉलीबॉल दा ग्राऊंड ऐ बॉस्केटबॉल दा वी हैनी ऐ एह्दा ग्राऊंड बनने चाहिदा ते फिर बच्चे ओह्दे च बी हिस्सा लै खेढ़न ओह्बी गेम बाकी एह्दे बॉलीबॉल ते मुढ़े खेल्लदे न बैट बॉल बी मुढ़े खेल्लदे न गुल्ली डंडा बी ञ्यानें खेढा दे होंदे ञ्यानें बैट बॉल गली विच गै खेढन लग्गी पौंदे न अगर नेईं उनें कोई जगह् लब्भै ते बड्डे बड्डे खेल्ला दे होन सैड मारियै चल भाई गली बिच गै चले बैट बॉल